हेलो जी नमस्ते बोलिए अच्छा अच्छा ये बताइए आप कौन सी क्लास में थे मदनकर जी अच्छा बी एस सी फाइनल में तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपका यहीं पर हुआ है आपको वहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी में ये पता किया क्या की आप का ऐडमिशन हो जाएगा एक बार एक एक बार एक बार मेरी बात सुन लीजिए ये अभी क्या है शैक्षणिक सत्र बीच में है और क्योंकि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यहाँ से कर चुके हैं आपका रजिस्ट्रेशन हमारी यूनिवर्सिटी में है और उज्जैन जायेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी बदल जाएगी और नॉर्मल कोर्स में फर्स्ट ईयर में तो टी सी देने से कोई दिक्कत नहीं होती अब समय कम बचा है दो तीन महीने में परीक्षाएँ हो जायेंगी तो आप पिताजी से बोलिए की कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ करें की आप यही रह के कर लें तो ये आपका साल भी बच जाएगा और आपको ये जो ऐडमिशन की परेशानियाँ हैं यूनिवर्सिटी बदलने की दिक्कत है फीस की परेशानी है इन सब चीज़ों से भी आप बच सकते हैं देखिए अभी क्या है मैं आपको अच्छी सलाह दे रहा हूँ आपके आपका पिछला जो रिज़ल्ट था कितने परसेंट थे आपके हाँ तो अभी क्या होगा जैसे ही आप कॉलेज बदलोगे यूनिवर्सिटी बदलोगे आपका सारा बदल जाएगा स्टूडेंट्स बदल जायेंगे पढ़ाई का सिस्टम बदल जाएगा आजकल सेमेस्टर सिस्टम हो गया है तो आपके लिए दिक्कतें होंगी तो मैं आपको अच्छी सलाह इसलिए दे रहा हूँ की आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपका स्कोर खराब ना हो और क्योंकि फाइनल ईयर जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा तो आप कोशिश करें की ये अगले दो तीन महीनों यहीं पर रह ले टी सी देने में कॉलेज को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपकी परेशानियाँ न बढ़ें इसलिए मेरा मेरी सलाह थी कि आप कोशिश ऐसी करिए कि इस वर्ष को यहीं निपटा लें तो अगला मास्टर्स का जो काम है सर आप वहाँ ऐडमिशन ले लीजिए हाँ पहले कन्फर्म कर लीजिए यदि आपको लगता है कि वहाँ जाना सुविधाजनक है तो कर लीजियेगा ठीक है ठीक है नमस्ते